हलो भाउ तव्हां मूंखे जॻह ते त पहुचाए छॾियो आहे पर हाणे तव्हां मूंखे जी पे जा क्यू आर शेर कंदा त मां तव्हांखे पेमेंट कया त छो त छाकाणि त मूं वटि रोक पैसा काननि का त मूंखे तव्हां जी पे जा क्यू आर ॾियो त मां तव्हांखे ऑनलाइन पेमेंट करे सघां